اردو زبان کی خصوصيات بہت منفرد ہے اس ميں كئى زبانوں کے الفاظ شامل كیے گئے ہيں اسے لشكرى زبان بھى كہتے ہيں اس كى گرامر عربى اور فارسى سے زيادہ آسان ہے اس کا تلفظ بھى مزيد آسان ہے عربى اور فارسى كے تلفظ ميں تھوڑى مشكل درپيش آتى ہے جب كہ اردو كى زبان اور الفاظ شيريں معلوم ہوتے ہيں اور تمام طرح كے جذبات اور اظہارات ميں شاعرى ميں اردو كے ہی الفاظوں كو شامل كيا گيا ہے